करोना जे भेल रहै हमरा सभकेँ देशमे करोना भेल रहै ओकरा हमरा सभकेँ बहुत दिक्कत हुए एगो हमरा लड़की अथि पुतौहुके बच्चा रहै पूरा मास रहै भऽ गेल अठ अथि जनवरीमे मार्च अठाइस मार्चके से हमरा पोता भेल एगो एकटा केओ गाड़ी घोड़ा बाहर चलै बला नहि रहै एकटा नहि केना केनाके हम राति बितेलहुँ एक टा नहि डाक्टर नहि नर्स नहि केओ नहि सुइया नहि दवाइ कोनो तरह से अपने गोतनी चारि गो मिलके से ओकरा बच्चा भेल आ कहुनाके ओकरा घरमे रखलहुँ नहि कोनो चमैन आएल नहि कोनो मजदूर आएल नहि केओ नहि आयल घरमे अपने से रखने रही कहुना कहुनाके बितेलहुँ नहि गाड़ी घोड़ा कतहुँ नहि जाइ बला नहि हाट बजार किछु नहि करै बला अपने कहुनाके सब्जी करी आलुए रहै घरमे कद्दू रहै घरमे खाकऽ हम सभ रहलहुँ हमरा सभक बहुत कष्ट भेल करोनामे बाहर निकलिके धिआपुता जते रहै बाहर कमाइ बला सेहो आबिके घर बैस गेल केओ बाहर नहि निकलैत एतेक दिक्कत भेल आ बहुके बच्चा रहै पुतौहुके ततेक हमरा दिक्कत भेल जे बच्चा ओकरा भेल तऽ पूरा मास भऽ गेल रहै बच्चा तऽ घरेमे भऽ गेल बढ़िआँ से लेकिन हमरा सभकेँ बहुत दिक्कत भेल बहुत